मोनसे न'खर जाब्लाथ' इदिनो जायो आरो सोलिनांगौ जायो खामानिजों लोगोसे रां रुफानि समस्या नुजाफैयो बेबायदिनो मोनसे न'खराव नांज्लाय खमज्लायबो जायो आरो माब्लाबा गोजोन सावरायनायबो जायो बिबायदिनो बिहामजो बिखुनजो बा बिहाव इदिनो बिहाव बिहामजो इदिनो नांज्लायनाय गोबां जायो मोनसे न'खर सोलिनांगौब्ला इदिनो सोरनिबा बिखुनजोआ बिहामजोखौ गोदान हाबफैदो होननानै इनाय खालामो सोरबा बायदिया बिहामजोआ आंसो आं रखमै इदिनो गावखौ साजायनानै खिथिनो नागिरो बेबायदिनो गोबां जाहोननि थाखाय न'खरा जालाङो दावराव दावसि आरो गोबां इदिनो जायनि जाहोनाव खायसे आरो बिदिनो बुजिया समजो लोगोसे माब्रै सोलिबोबाय दं बेफोरबायदि साफा सुफा थानाय बिबायदि स्टेन्डार्डखौ खायसे बिखुनजोआ मोजां मोना बिहामजोनि सोलिथायखौ बिनि थाखायबो बिहामजोआ मोजांब्लाबो गाज्रि जानांगौ जायो आरो खायसेया आरो ओरैबायदि माने बिहामजोआनो अयथासारखा खिथिनानै जानो लुगैग्रा दं माने दोंसे खामानि बा न'खरनि बिबान मिथियाब्लानो ओरैनो सोलिनानै फैसा थाखा गारनानै सोलिनानै जानो नागिरो बिनि थाखायबो गाज्रि जायो थेवबो जोंनि बे जोंनि एरिया सिमला जायगा बा बाक्सायाव बेबायदि बिहामजो बिखुनजो बिदि होखारनानै गुबुनाव थाहैलायनांगौ जानाय गैया आश्रम बा मावबा मावबि बिदि होखारना लामायाव दोनहरलायनाय गैया जोंफ्रा गावआलि नालाय गोबां इदिनो खना खना थानानैब्लाबो खनासे थानानैब्लाबो इदिनो गावबा गाव थेलेब लेब जायो सोरबा जमायैबो थानानै सोलियो दासान्दै इदिनो सोलियो आरो जोंथ' आरो बोरायब्ला बुरैब्लाथाय बिहामजोफ्रा नायनांगौ जाखायो निजिनि बिखुमजोखौ इदिनो दा इदिनो दा जोङो हस्पिटालफोराबो एसेबां मोजां नङा आरो ओरैनो सादा सिदाहाय सिमलायाव मोनसे जोंनि खाथियाव हस्पिटाल दङ नांगौबायदि ड'क्टर मोना नांगौ बायदि बिबायदि मोना सोना जिखिजाया समब्लाबो मोना जोङो जायनि जाहोनाव बिदिनो जों गुबुनाव लांनांगौ जायो थेवबो जोङो माब्लाबा समाव नांगौ फिसा फिसौ ओरैनो जानायाव थाङोब्ला बिदि जों ड'क्टर मोनो सम सम बिनि थाखायबो मोजां मोन्दो जों सुजुग सुबिदा मोन्दों आरो दा गोदान मोजां बानायगासिनो दं हस्पिटालखौ बिनि थाखायबो गोजोननाय मोन्दों इयुनाव सान हर थागोन आसा खालामनानै दङ बेबायदिनो जोंनि खाथियाव एसे खाथियाव जालायाव दङ मोजां ड'क्टर सानै बर' बि बैयाव बेयाव जोंनिया गोबां होसो लाङो बियाव इसे मेचिनबो दङ एक्स रे खालामनाय खायसे खायसे नायनाय टेस्ट नायनायबो दङ जालायाव बिनिफ्राय आरो जालायाव हायाब्लाथाय जोंनिय पाथसाला पाथसालायाव दङ पाथसालायाव आरो हायाब्लाथाय जोंनिया बरपेटा बिदिनो लांनानै जोंनिया दा सोलिगासिनो आरो जोंनि बे जायगानि देहा नायजानायफ्रा गैयिफ्रा बिबायदिनो सरखारि हस्पिटालाव नायजानानै सोरबा बायदिया मोजांबो मोन्दों माबानाय सलिनोबो हादों एसे एनै फैसाजोंनो सोरबा बायदिया हानाया गुबुनाव लांदों हायिया बेबायदिनो नायजानानै सोलिनानैबो दंगासिनो दङ दा जोंनियाव बेबायदिनो दा जोङो सोलिबाय दङ हस्पिटाला मोजांबो मोन्दों एसे एनै नायजानो सम सम मोनो सारजन फैयो बिनि थाखायबो गोजोननाय दं रां गैयिफ्रा बेबायदिनो सरखारियाव नायजानानै थांनानै थानानैबो दं बिदिनो सोलिबाय दङ दा आरो मोजां लुगासिनो दङ बिनि थाखायबो गोजोनदों बिदिनो